ई बाहर रहै छथिन कनी मनी अपन भेज देलहुँ चारि पाँच हजार रुपैआ भेज दै छथिन कहुना अपन काज केलहुँ ओहिके बाद जेना एखन गहूमके सीजन छै दालिके सीजन छै तऽ किछु दालि कीनि लेलहुँ किछु गहूम खरीद लेलहुँ एक क्विन्टल तऽ ओहिना कऽ के अपन जिनगी कहुनाके महँगाई तऽ दुनिया भरिके भइए गेल छै कथी लोक जिनगी कटतै कहुना अपन समय व्यतीत करैए आओरके आइ काल्हि तऽ जतेक लोक पाइ भेजै छै बाहरसँ ओहिसँ ज्यादा हिसाब लऽ लै छै जे कतेक खर्चा भेल तऽ हम की कहू एहि सबमे समझेमे नहि आबैए किछु कहुनाके अपन जिनगी बिता रहल छी रोजी रोटी अपन कहुनाके चलि रहल छै